औ दखानि ना औ मा मा सिन्देल दङ आंनो एसे मोजांखौनो नांगौ हाइ हिल हिल माबा दंना गैया हिल माबा मा होनो पेनसिल हिल दङ दामालाय बेसे पेन्सिल हिलआ बेसेबां आराइ हाजार फुजानि अफार गैया फिफति पारसेन्ट बुरजा लाबा आंनो जराथामखौनो नांगौ दामखौ खमायनानै ला एसे फुजानि अफारनि एसे अननानै खम खालामनानै हर बुरजा लागोन दे आङो औ प्लेनबो लागोन औ प्लेनबो लागोन आइथिं सुग्रा हावै सिन्देलबो नांगौ आंनो ओमफ्राय माबा मा होनो माहाजोननो जुथाबो नांगौ जुथाया मोजां मोजां कवालिटि दंना गैया बाटा कम्पानि नांगौ आंनो बाटा कम्पानि गैया नामा ब्रेनडेद माल दं बाटाखौ मोनबालाय मोजां जागौमोन आरो मेगननि थाखाय मोजां बाटा सिन्देलआ माबाया जुथाया गाननो हायोबा गाननांगौ बेखायनो बाटाखौल' नागिरनाय जायो आङो

दे खम खालामदो फुजानि बे बाटा कम्पानि गैयाबाबो दस्रा बे माबाखौनो लाबोनोसां खादिम्सनिखौनो फुजा अफारनि आङो बुरजाखौनो लाबोगोन एसे खम खालाम औ औ औ दे दे खमायनानैबो एसे खमायदो लाबोनोसै आं लायनो थांनोसैबो दोननोसै दे ओं ओं दे